राधा मैंने ऑनलाइन चादर मंगवाई है बहुत अच्छी है चार चादरें मंगवाईं हैं क्या चादर है देखो पलंग पे ऐसे सैट हो गई जैसे मैंने नाप तोल कर के मंगवाई हों उसके साथ दो तकिये भी हैं तकिये भी इतने मुलायम हैं कि इसे रखते ही नींद आ जाती है लेकिन बहुत सुंदर हैं पता है उसकी डिजाइन इतनी अच्छी लग रही है और से तो झालर लगी हुई है चादर भी देखो दूर से देखने में ऐसी मालूम पड़ती है जैसे मखमल की हो लेकिन है सूती है सूती बहुत अच्छी लगती है और पूरी डबल पलंग डबल बेड की पलंग पर पूरी फिट आई है आप देखना चाहोगे आना एकाध दिन मेरे घर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी हो सकता है आपको भी रुच जाए और आप भी मंगवा लें क्योंकि चादर बहुत अच्छी है हाँ चाहोगे हाँ तो मैं बता दूँगी और आप ज़रूर आना देखना मेरे घर की चादर कितनी अच्छी कितनी मुलायम है और सस्ती भी है बहुत पता चार चादर मेरे तीन सौ की आईं हैं उसमें तकिये भी हैं अब क्या चाहते हैं इससे कम क्या हो सकता है चादर भी डबल पलंग की है हाँ मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी आओ बहुत बढ़िया डिजायन है उसके बड़े बड़े फूल बने हैं उसमें कलर भी बहुत अच्छा है देखने में बहुत सुंदर लगती है अगर कोई देखे तो शादी में भी वो दे सकते हैं अपन क्यों बच्चों की शादी करती ना तो अपन को देना पड़ता है तो उसमें भी अपन ये चादर तकिये हैं और भी कंबल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं क्योंकि मैंने चार कंबल और चार चादर मंगवाए हैं हम सोचते हैं कि राधा तुम भी मंगवा लो क्योंकि बहुत अच्छे पैसों में मिल रहे हैं अपन को हाँ अगर आपको देखना चाहते तो आप देखिए फिर आप हमको बताना हम बता देंगे तो आप ऑर्डर कर देना